हमर सबसे प्रिय पोथी पूर्वमेघ अखनो तक आ सबसे पहिने तऽ जेकि कोनो भी पोथी एहि दुआरे प्रिय होइ छै जे अहाँ ओकरा आत्मसात करी पहिने तऽ बुझियौ आ बुझला के बाद जे छै ओकर जे रसास्वादन होयत ओहिसँ ओ पोथी प्रिय होइ छै तऽ संजोग से हमरा अध्यापक जे गुरु जे भेटला रहय ओ देवतुल्ये रहथि हुनका तऽ पोथी एना कंठस्थ रहनि जे ओंघैतो जे श्लोक बाइंच दैत रहथिन हमरा सबके आश्चर्य लागे जे विद्यार्थी हम छी रटबा के हमरा अछि आ याद हुनका रहनि तऽ एहन स्वभाग्य भेटल हुनका जे छै से चरण मे बैस के ओहि पोथी के अध्ययन करबाक आ एतेक नीकसँ बतेलखिन जे श्लोके याद भऽ जाइ ई हुनका मे खासियत रहनि जे हँ एकेटा रहनि जे ततेक नीकसँ पढ़बैत रहथिन जे एक क्लास मे एकेटा श्लोक होइ आ ततेक ओहिमे ओ दैत रहथिन संदर्भ सब जे बड़ा ओ ओनेहियो कालिदासके रचना तऽ ओनेहियो प्रसाद गुण से युक्त आ सरल मेघदूत के की कहब मदक्रंता छंद मे मंद मंथर गति से चलैत की कहू ओ पोथी के तऽ किछु हमरा सबके तऽ छेबे नहि करे खूब ज्ञान जे ओ पोथी के बखान करी तथापि ओ पोथी बड़ा सरस लागल बड़ा नीक लागल